دوڑنے کا ریکارڈ میرے کو اس طرح کبھی ایسا یہ ایک دن ایسا ہوا میں جو ہے دوست کے ساتھ جو ہے نا دوڑتا گیا کچھ باتیں وغیرہ کرتے گئے دوڑتے دوڑتے میں بہت زیادہ کافی دور تک چلے گیا لیکن میرے کو احساس نہیں ہوا کم سے کم تقریباً ہوائی آٹھ سے دس کلو میٹر میں چلتے دوڑتے پرتے اس سے بات کرتے کرتے چلے گئے میرے کو معلوم ہی نہیں چلا میں کچھ جگہ جو ہے پانی وغیرہ پینے کے لیے رکا میں کافی تھک گئے تھے آٹھ سے دس کلو میٹر کو معلوم نہیں چلا لیکن کچھ آدمی تھا ساتھ میں دوست یار دو چار تھے اس کے ساتھ میں جو ہے چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے ایک جگہ پہنچے رکے پانی وغیرہ پے پھر میرے کو احساس ہوا کہ میں یہاں تک آ گیا کافی دور تک ہوں تو میرے کو فھر کچھ آدمی ساتھ تھی سنگی جو تھے ساتھ میں جو ادھر سے آنے لگے پھر بہت زیادہ پریشانی کم سے کم ایک ڈیڑھ گھنٹہ تک میں لوگوں میں لوگ چلتے گیا چلتے گیا لیکن کچھ ہی ہم لوگ کو احساس نہیں ہوا چلنے دوڑنے میں میں جب پہنچ گیا پانی وغیرہ پی لیا اس کے بعد ہم کو پتتا چلا گ میں جو ہے گاؤں سے تقریباً آٹھ سے دس کلو میٹر میں چل کے آیا ہوں پھر میرے کو ہمت جٹایا پھر میں ادھر سے بھی دوڑتے دوڑتے اپنے مقام پہ پہنچا تو ریکارڈ میرا یہی ہے کہ میں جو ہے آٹھ سے دس کلو میٹر ایک دن ایسے ہی گپ میں بات کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں یہی میرا رپورٹ ہے اس سے کبھی تو ایسا نہیں ہوا ہے لیکن ایک دن ایسا ہوا تھا میرے ساتھ